अज्जकल जेह्ड़े इंटरनैट्ट उप्पर जां न्यूज़ उप्पर जां एह्दे पर गै असेंगी बैंक दा पता चली जंदा कि केह् केह् पालसियां निकली दियां साढ़े ताईं इक अद्धियां ते नैट्ट पर लब्भी जंदा जां फ्ही एह् न्यूज़ पर लब्भी जंदा एह् बड़ी अच्छी गल्ल ऐ जि'यां बड़े सारे लोक होंदे उ'नेंगी गी पता निं चलदा ऐ ते अज्जकल जेह्ड़े मोबाइल चले दे इंटरनैट्ट यूज़ करदे ओह्दे कन्नै गै यूट्यूब पर सारा आई जंदा बैंक दियां पूरियां इंफर्मेंशनां असेंगी थ्होई जंदियां सारा किश पता चली जंदा कि बैंक दी अज्ज कोह्की पॉलसी चली दी ते कि'यां असें पैसे जमा कराने बैंके च ते अपने पैसे जेह्ड़े साढ़े कोल हैन असें अपने बैंक च सेव कि'यां करने न ते एह् बड़ा गै जदरूरी ऐ इंटरनैट्ट बी ते न्यूज़ पेपर बी ते एह्दा बड़ा बड्डा मतलब जेह्का इक्क साढ़े कन्नै जुड़े दा ऐ बधिया बड़ी अच्छी गल्ल ऐ एह् ते एह् बड़ा गै जरूरी ऐ ते एह् होना बी चाहिदा कि एह् सारें लोकें गी पता लग्गे ते सारे लोक अपनियां पॉलिसियां करान ते बैंक बिच्च जान दे ते अपने पैसे जमां कराइयै उ'नेंगी सेव रक्खन ते जि'यां अज्जकल इंश्योरेंस बगैरा होंदे ते इ'यां लोकें गी पता निं चलदा ते अपने घर बैठे दे नैट्ट पर दिक्खी लैंदे जां पेपर पर पढ़ियै ते अपना सारा किश स्हेई कराई दिंदे ते सारियां पॉलसियां कराई लैंदे अपने नांऽ अपने बच्चें दे नांऽ पर जां अपनी लाड़ियै दे नांऽ पॉलसियां करांदे ते पालसियां करानै कन्नै केह् होंदा की साढ़ा पैसा जेह्का तां ओह् सेव होई जंदा बैंके च कराने जिस कुसै कोल पैसे होन ते अस तुं'दा पैसा जेह्ड़ा ओह् सेव करी लैंदे